हां जी जी जी

हां जी हां जी हां जी जी सर जेह्ड़े साढ़े होटल दे मतलब कि रूम दी फैसिलिटी बहुत बड़ी अच्छी ऐ तुस चेक करी सकदे अनलाइन चेक करी सकदे तुस असें इमेजिस पाई दियां ते रेट जेह्ड़ा रेंट बी जेह्ड़ा ओह् ते बिल्कुल सेही ऐ मतलब फैसिलिटी बी स्हेई ऐ ए सी रूम्स न जी सर जेह्ड़े साढ़े होटल दे मतलब कि रूम दी फैसिलिटी बहुत बड़ी अच्छी ऐ तुस चेक करी सकदे अनलाइन चेक करी सकदे तुस असें इमेजिस पाई दियां ते रेट जेह्ड़ा रेंट बी जेह्ड़ा ओह् ते बिल्कुल सेही ऐ मतलब फैसिलिटी बी स्हेई ऐ ए सी रूम्स न

तुस चाह्न्ने तां बुक करी सकदे सर आनलाइन करना चाह्गेओ जां आफलाइन जी जी नेईं नेईं हां ओह् मतलब के जेह्ड़ा खाने पीने दा थुआड़ा ओह् होना तां ओह् बी होटल बिच्च गै होना जो बी अगर तुस खाना चाह्न्ने होटल बिच्च हर इक फैसिलिटी थ्होई जाग रेस्टूरेंट दी फैसिलिटी थ्होई जाग तुसेंगी बाह्र दी कोई जरूरत नी ऐ तुसेंगी होटल च थ्होई जाग हां जी हां जी हां जी बिल्कुल बिल्कुल सब ऐ तुस अगर चाह्न्ने पार्टी बगैरा कुछ करना चाह्गे तां ओह् बी थुआड़े आस्तै होई जाग कोई चक्कर नी

ठीक ऐ ठीक ऐ सर तुस आओ